नमस्ते जी कहिए जी उसको आपको कुछ कागज़ वा और कुछ

हाँ हाँ जो चाहिए उसके लिए कुछ आपको कागज़ या तो कुछ हो सब कुछ जमा करना पड़ेगा हाँ वह आपके ऊपर है जितना करें दो लाख चार लाख पाँच लाख जैसी गाड़ी चाहिए वैसा भी आपका पैसा लगेगा पच्चीस लाख पचास लाख हाँ तो है ना मेरा अब हम नहीं बोले जितना करेंगी उतना आपको महीने का फ़िर किश्त पर ओ होता है ना हाँ उस पर आपको कुछ प्रूफ़ भी चाहिए अब हाँ तो अब देखिए जितना आप करेंगी उसके बाद आपको उतना जैसे कि आपको फ़िर लगेगा महीना में देना पड़ेगा उतना किश्त दो लाख करेंगी तो दो लाख करेंगी तो आपको

हाँ तो यहाँ पर जो लेंगी सब है पर आपको जो पसंद आएगी वह है फोर वीलर में सब है जो कम्पनी चाहिए जहाँ जो जो आपके जो मॉडल भी अलग अलग आ रहे हैं सब कलर हैं कागज़ में आपको यह जो आपको कागज़ में जो आपका या कुछ प्रूफ़ होना चाहिए कि मैं इतना दे रहा हूँ मैं इस पर ले रहा हूँ नहीं दे पाऊँगा तो यह मेरा ज़ब्त हो जाएगा यह इसके सहारे मैं यह ले रहा हूँ इसके दे दूँगा एक तो यह मुझे भी प्रूफ़ चाहिए कि मैं आपको उतना तो चाहिए जितना गाड़ी हो उतना तो मुझे कुछ प्रूफ़ चाहिए जी जी आ सकती हैं आप

सटर्डे को आ जाइए नहीं सन्डे ओंडे मन्डे को आ जाइए नहीं वह गारन्टी आती है जिसमें कि होते यहीं पर आइए इन्स्योरेन्स होकर सुविधा भी है उसका भी अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा हाँ जैसा पसंद करेंगी वैसे ही हैं सब बहुत कलर की हैं

जी वाइट ब्लू सब है ठीक है रखिए नमस्ते